सुपौल जिला मिथिलाञ्चलमे आबै छथि आओर हिनकर सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा जे छै बेसी मिथिलाञ्चलमे होइवला उपनयन संस्कार जनेऊ मुण्डन आदि सभ छन्हि जनेऊके नाम सुनते ही पहिले जे अपन दिमागमे आबै छन्हि कि ओ धागा आओर दोसर जे छै ब्राह्मण जनेऊके सम्बम्ध सिर्फ ब्राह्मणसँ छै ई जनेऊ किएक पहिरै छथि की एकर कोनो लाभ अछि जनेऊके बारेमे की कोना परिचय करबा सकै छी जनेऊके यज्ञोपवीत यज्ञसूत द्वितबन्ध बलबन्ध मोनीबन्ध आओर ब्रह्मसूत्रके नामसँ जानल जाइत छैक हिन्दू धर्मके चौबीस संस्कार सोलह संस्कारके तऽ पता अछि आठ उप संस्कार छै जकर विषयमे आगा जानकारी देब ओहिमे एगो जे छै उपनयन संस्कार छन्हि जाहिके अन्तर्गत जनेऊ पहिरल जाइत अछि जे यज्ञोपवीत धारण करैवला व्यक्ति छथि ओकरा सभ नियमके पालन करबाके जरूरी होइत अछि उपनयनके शाब्दिक अर्थ सन्निकट या लग लऽ जायब होइत अछि आओर उपनयनके अर्थ या उपनयनके संस्कारके अर्थ ब्रह्माक पास ईश्वरके पास लऽ जायब होइत अछि हिन्दू धर्मके प्रति हिन्दू धर्मके या हिन्दू धर्मक सभ व्यक्तिके कर्तव्य होइत अछि जनेऊ जनेऊ पहिरब आओर ओकर नियमके पालन करब हर हिन्दू जनेऊ नहि पहिर सकैत अछि से सिर्फ तीन वर्णमे ई अधिकार देल गेल अछि शूद्र वर्णके जनेऊ पहिरबाक अधिकार नहि देल गेल अछि